हम जब बचपन में छोटी थी तो मेरी मम्मी जो खाना बनाती थी तो मैं थोड़ा देखती थी जब नहीं आता था तो मम्मी से पूछती थी कि मम्मी गाेभी ओभी के सब्जी कैसे बनता है तो मम्मी मेरी बताती हैं कि बेटी उसको बाजार जाओ गोभी लाओ मटर लाओ और आलू लाओ तो उसको थोड़ा थोड़ा पीस करके काटो काट के उसको धोओ अच्छे से रखो छील ओल के काट के उसमें भाई प्याज अलग काटो लेहसुन ओसुन छील के काट के मसाला ओसाला उसको पीसो सिल पे पीस ओस के तो उसको कराही रखो फिर तेल गरम जो हो जाए तो उसमें थोड़ा जीरा डालो और प्याज ओवाज का तड़का मार के उसको मसाला भूनों उसकाे भून ऊज के पकाओ पका के उसको अच्छे से बन जाए तो जब अब मुझे सब चीज आता है खाना ओना बनाना सब आता है और मम्मी जब मैं बड़ी हो गई जब सब मुझे आने लग गया तो गाजर का हलुवा कैसे बनता है मैं पूछती थी तो जब गाजर ले आओ बजार जाओ उसको धोओ अच्छे से धोके उसको घिसो घिस के उसको धर दो कराही गरम हो जाए तो उसमें धर दो दूध ऊध डाल के शक्कर डाल के उसको धर दो पहले पक जाए जब वो पक जाए अच्छे से जब थोड़ा पक जाए वो अच्छे से तो उसको घी डालो उसमें हलका सा घी डाल के ओके अच्छे से भूनों भून के उसमें मसाला डालो काजू डाल दो बादाम डाल दो थोड़ा चिरौंजी डाल दो पास्ता का दाना डाल दो उसको भून ऊज के अच्छे से डाल ओल के ऐसे बनता है और बैगन का सब्जी उसको बैगन लाओ उसको काटो आलू काटो पालक काटो काट ओट के उसमें लेहसुन ओसुन डाल ओल के अच्छे से ओके तड़का मार दो कोहड़ौरी डाल दो कि भाई थोड़ा अच्छा रहे और उसको बना दो फिर उसके बाद कटहल की सब्जी बनाओ तो वो भी अलग तरीके से बनता है उसको छीलो छील के छोटे छोटे पीस करके काटो उसको काट ओट के उसको कटहल पहेले भून ऊज को निकाल के उसके बाद उसके कटहल भून के निकाल के तो उसके बाद निकाल लो तो मसाला भूनों उसको भून ऊज के और पकाओ उसको पका ओका के और जब वो बन जाए और